हेलौ नोंथाङा सासे मैखुन आबादारि ना नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंहरनो थाखाय आं सानदोंमोन जे मैखुन आबादखौ माब्रै मावो बेनि सोमोन्दै दा मैखुनखौ बेफोरबायदि मेदिसिन बाहायनानै ओमफ्राय मा बायदि जायगायाव बानाय नांगोन

दा बे मैखुनफोरखौ मोनसे फ्लास्टिकफोर मोनसे मनाफ्राव बानायनो हागोनना हाया दा मैखुनखौ बानायनानै जायनाखि मैखुननि साफ्लाइफ्रा माबायदि जायो जोंनि मारकेट आव आदसा बाइद' दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दा दोनथ'नाय जासिगोन